उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दी अगर गल्ल कीती जा साढ़े जेह्ड़ा ऐ ओह् मौसम जेह्ड़ा ऐ ओह्दे च जेह्ड़ा बदलाव दिक्खेआ जा दा ऐ ओह् जि'यां की इक्क साईंस दी इक्क टर्म जेह्ड़ी अस यूज़ करने आं ओह् ऐ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग दे करियै ओह् जेह्ड़ी परेशानी दिक्खने गी आवा दियां हैन ओह् जि'यां कि बेमौसम च जेह्कियां बर्खां पौंदियां न स्यालै दिनें स्याला शैल करियै पौंदा निं ऐ बर्फ बड़ी लेट पौंदी ऐ बड़ी घट्ट पौंदी ऐ गर्मी बड़ी जादा होंदी ऐ ते उ'आं करियै असेंगी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऐ जेह्ड़ी ओह् बहुत ई गर्मी जेह्ड़ी ऐ ओह् दो त्रैऽ सालें दी जेह्ड़ी ऐ ओह् बहुत ई जादा गर्मी पवा दी ऐ ते ओह्दी एह् गल्ल ऐ की जेह्ड़ा स्याला ऐ ओह् शैल करियै ब'र्दा निं ऐ स्याला शैल करियै होंदा निं ऐ बर्फ पौंदी निं ऐ ते घट्ट घट्ट करियै पौंदी ऐ ते गर्मी गर्मियें आह्ले मौसम च इन्नी गर्मी होंदी ऐ ते गर्मी दे कन्नै बरसांत बी इन्नी होंदी ऐ कि बड़ी जादा बर्खा होंदी ऐ लोकें दे जेह्ड़े कच्चे मकान ओह् ढेई जंदे मालै कन्नै कोठियां जेह्ड़ियां हैन उं'दे च पानी चौंदा ऐ गरीबें जिं'दे पक्के मकान निं हैन उं'दे घर चौंदे न ते पानी टिप टिप करियै पौंदा ते इं'या गै में आक्खी निं सकदी क जादै सर्दी ऐ ते मिगी पर्सनली ऐ जेह्ड़ी गर्मी ओह् जादा लगदी ऐ गरमी मिगी इ'यै महसूस होंदा कि त्रैऽ चार सालै दी त्रैऽ चार निं दौं त्रंऊ सालें दा जेह्ड़ी गर्मी ऐ ओह् बहुत गै जादा पवा दी ऐ चाली डिग्री जेह्ड़ा टेम्परेचर ऐ ओह् टच करा दी ऐ उप्परै गी जा दी ऐ गर्मी पैंती कोला उप्पर चाली तोड़ी जा दी ऐ ते कन्नै पौंती डिग्री ऐ ओह् टप्पा दी ऐ गर्मी बड़ी गै जादा पवा दी ऐ ते फिर जि'नें जि'नें लोकें दा घर जेह्ड़ा ऐ ओह् रोज़ पानी नेईं औंदा ओह्दे च ओपरा पानी तवी पर जंदा तवी पर सुक्की जंदा तवी इन्नी हारी होई जंदी साढ़ी तवी

जरूर की निं में अपनी जिंदगी च अज्ज बीह् साल दी होआ नी ऐ ते जरूर मिगी अज्ज बी चेता ऐ दौं ज्हार अं'ऊ निक्की हारी होंदी ही कोई सत्त अट्ठ सालै दी ते मिगी चेता ऐ साढ़े उधमपुर च बर्फ पेई ही निक्की निक्की पेई ही बाऽ पेई ही जरूर ते मिगी चेता साढ़ी टैंकी पर बर्फ डि'ग्गी दी ही में चुक्कियै खाद्धी ही ओह् बर्फ ते साढ़े इत्थै इक्क शारदा माता आह्ली साईड इक्क छतड़ियें दे गवै दे उप्पर छतड़ियां जमदियां आखदे उत्थै दौं दौं इंच पर बर्फ जम्मी दी रुकी दी ते लोक शैह्रे दे गेदे हे बर्फ दिक्खने गी ते इक्क ओह् टाईम हा ते इक्क ऐ टैम ऐ की इत्थें बर्फ पौंदी ही सामनै प्हाड़ियें पर ते अज्ज उधमपुर डिस्टर्रिक्ट च अज्ज उत्थै बी बर्फ निं ऐ पौंदी अज्ज चनैह्नी बर्फ निं ऐ पौंदी कुदै ग्रांऽ कुदै पिच्छै जाइयै कुदै उप्पर बड्डी प्हाड़ियें पर पौंदी ऐ ते इ'यै क बदलाव ते मुल्ख आए दा ऐ मौसम च खास करियै उधमपुर डिस्ट्रिक्ट बिच बी ते रामबन च बी बहुत जादै गर्मी ते होंदी निं ऐ बहुत जादै गर्मी होंदी ऐ ते जेह्ड़ा मौसम ऐ ओह् ते चेंज होऐ दा गै ऐ ते जेह्ड़ियां ते जेह्ड़ियां सर्दियां न ओह् घट्ट समें लेई होंदियां न ते जेह्ड़ियां होंदियां न ते जेह्ड़ियां बरसांत होंदी छड़ा गुम्म पौंदा ऐ कीड़े ंकूड़े ते गुम्म होंदा ना हवा चलदी ना किश ओह्दे कन्नै जादा गर्मी लगदी ते ते बर्खा पेई जंदी उसलै ते इक्क चैन होंदा ते जिसलै गर्मी होंदी ते लोक सारे बड़दे एसी ते कूलर एह् किश लांदे ते भी ते क्लोक्लोरे गी लेइयै ओज़ोन लेअर डिप्लीट होआ दी ऐ ते ओह्दे करियै जेह्ड़ी यूडी रेन न ओह् डिरेक्ट पौंदी ऐ ओह्दे करी बड़ी जादा प्रॉब्लम हैन ते ऐसिड रेन बनदी ऐ ओह्बी बड़ा जेह्ड़ी ऐ बड़ी समस्या इक्क ऐ एसिड रेन दी ते साढ़े उधमपुर ते कदें होई निं ऐ कदें ते बाहर दिल्ली ताजमहल पर होई दी ऐ ते ओह् कारण दस्सेआ जा करदा ऐ जि'यां एसिड रेन एह् सारियां जेह्ड़ियां समस्या हैन एह् ते एह् सारियां ग्लोबल वार्मिंग दे करियै हैन